असां धरतीअ ते रहंदा आहियूं ऐं मां सठि साल जी आहियां ऐं मां ॿुधो आहे त माण्हू चंड ते विया आहिनि ऐं ऐं तारनि ते विया आहिनि ऐं ॿियण ग्रहनि ते विया आहिनि पर उते न हवा आहे न पाणी आहे न खाधो आहे ऐं उते टे माण्हुनि जो रहणु ॾाढो मुश्किल आहे ऐं तारा हेठि ॾिसण में नंढा लॻंदा आहिनि ऐं मथे ॾाढा वॾा हूंदा आहिनि ऐं ऐं धरतीअ जे धरतीअ ते रहण जहिड़ो उते न आहे ऐं ऐं धरतीअ ते माण्हू सवलाईअ सां रही सघंदा ऐं हवा पाणी खाधो सभु उते मिलंदो आहे